बा जुन नै रोजा

द' जुलाइ नै रोजा जिबा स्नि आगस्त नै रोजा जिब्रै नै जुलाइ नै रोजा जिसे स्नि सेप्टेम्बर नै रोजा जिगु